आई आहियां तव्हां सां मिलणु हा मोकल वठणी हुई मुंहिंजो ॿारु तव्हांजे स्कूल में छहें दर्जे में पढ़ंदो आहे विनीत भाॻवाणी त असां खे वञिणो आहे ॿाहिरि असांजो ॾोहिटो थो वञे लंडन त चवनि था भाई हलो थोरो घुमी फिरी अचूं त ॿ टे ॾींहं मोकल खपे सूमरु खां ॿुधरु ताईं मोकल हुनजी पास कयो न जेकरि मां त बढ़िया मां महिनत कराईंदीमांसि जेको बि केरु जेको बि थियो हूंदो पढ़ाई थी हूंदी हिन जे दोस्त खां वठी करे सॼो मां पूरो कमु कराईंदीसांसि उन जी चिंता न करियो मूंखे पाण चिंता आहे हुन जी त हू सुठियूं मार्कूं खणे पर हुन दादीअ वटि वयसि त हुन चयाईं तव्हां जे लाइ वॾी दादीअ खे वञी करे चओ त हिन करे महिरबानी कयो हुन जी छुटी पास कयो त ॾाढी महिरबानी थींदी हफ़्ते लाइ छॾियो ख़ाली बस असां हक़ीक़त में टिनि ॾींहनि में ईंदासीं पर मोकल मां हफ़्ते जी तव्हां खां वठां थी ठीकु आहे ठीकु आहे पर ज़रूरु मोकल पास कराइ ॾिजो सूमरु खां छंछरु ताईं मोकल खपे मां तव्हां खे अर्ज़ी बि ॾेई थी छॾियां अर्ज़ी पहुचाए थी छॾियां ऐं जेको बि हुन जो थियो हुजे पढ़ाई थी हूंदी उहा मां हुन खे कीअं बि करे घर में पूरा कराईंदसि जेके बि विषय आहिनि ठीकु आहे ठीकु महिरबानी तव्हां जी